हेलो नमस्कार सर सर मैं कुनाल यादव बोल रहा हूँ सर मैंने अभी एक घंटे पहले सर एक ओला बूक की थी कोठी ब्यार्स ले के अपने साहपुर तक सर तो सर उसमें मेरा मुआइल और पर्स छूट छुआ तो सर वो मुआइल में मेरा ए टी एम कार्ड आधार कार्ड परीक्षा पत्र पेनकार्ड सर सब उसी में है और वह उस ओला में छूट चुका सर मेरा मुआइल भी उसी में है तो मेरा मुआइल पे सर मैं कौल लगा रहा हूँ तो कौल लग नहीं रहा है मुआइल स्विच औफ बता रहा है और ओला वाले को कौल लगा रहा तो सर वो कौल नहीं उठा रहा है तो सर मेरी आपसे विनती है कि उसे ओला वाले को सर अब ढूंढें उससे पता कर दें सर मेरे पूरे डौकुमेंट्स मुआइल में भी बहुत सारी चीज़ें सर इसलिए सर आपसे मेरी विनती है कि सर आप उस ओला वाले को ढूंढें सर इसमें मेरे सभी डौकुमेंट्स है सर क्योंकि वह ओला वाले का नंबर लगा रहो तो सर कौल लग नहीं रहा है और सर जो ऐप है ऐप के माध्यम से सर उसका और डाटा निकाल सकते सर मगर हम से निकल नहीं पा रहा है तो कारणवश आपसे विनती है कि सर आप वो उस ओला वाले की जांच करें और जो सर हमारी डौकुमेंट्स सर मुआइल और जो हमारे डौकुमेंट्स है सर वो उनसे प्राप्त कर लें नहीं तो सर हमें ही किसी कारणवश सर उस कंप्लेन करना पड़ेगा उस नंबर पर गाड़ी नंबर पर और उस ओला वाले पर सर आपसे विनती है कि सर आप उसे ढूँढें सर आपने आपका कीमती समय दिया सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर